सोशल मीडिया अकाउंट्स में मैं आलिया का सोशल मीडिया अकाउंट फ़ोलो करती हूँ रणबीर कपूर को फ़ोलो करती हूँ श्रद्धा कपूर को फ़ोलो करती हूँ वरुण धवन को फ़ोलो करती हूँ और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका अकाउंट में फ़ोलो करती हूँ जैसे कि शांतनु है उसका अकाउंट में फ़ोलो करती हूँ और शक्ति कपूर है उसका अकाउंट में फ़ोलो करती हूँ इसके अलावा जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं उनके अंदर में कुनाल मल्होत्रा का अकाउंट फ़ोलो करती हूँ गणेश पांडेय का अकाउंट फ़ोलो करती हूँ भारत का का अकाउंट फ़ोलो करती हूँ तो ऐसे बहुत से अकाउंट्स हैं जो फ़ोटोग्राफ़र और इन सोशल मीडिया अकाउंट्स में सेलिब्रिटीज का अकाउंट फ़ोलो कर